गोरमेंट स्कूल बच्चे जेह्ड़े नेईं पढ़ी सकदे हैन तां नी पढ़ी सकदे जियां अट्ठ बजे स्कूल लग्गग टीचरें पुज्जना दस बजे मास्टर पुजदे दस बजे उनें काह्लु पढ़ना काह्लु उनें औना जां काह्लु केह् करना तां करियैं बच्चें गी गोरमेंट स्कूल नेईं पढ़ी पढ़ी सकदे ऐ हून साढ़े गै बच्चे न जां मेरे पोत्तरु न जां मतलब दोत्तरु न हून दिक्खो ओह् असें तां करियै मजबूर होइयै गोरमेंट दा पुट्टियै गोरमेंट स्कूल पाइयै प्राइवेट पाने पौंदे उत्थुआं पुट्टियै बच्चे असें प्राइवेट स्कूल पाने पौंदे कि मास्टर औंदे औना उनें अट्ठ बजे स्कूल दस साढ्ढे दस बजे उनें पुजना फ्ही बी औना फ्ही बी बच्चें अपना उनें औना न्हारी श्हारी करनी रुट्टी शुट्टी खानी खाइयै इन्ने चिरें फ्ही बच्चें गी कैल्लू पढ़ाना उ'नें बारां ओह् इ'यां गै बजाई उड़दे ओह्दे बाद च ओह् केह् करदे कोई बच्चें कदें कुदै जा दे कोई कुदै जा दा उनेंगी नेईं पुच्छना नेईं किश उ'नें केह् करना अपने रौह्ना ओह्दे भाऽ दा पढ़न बच्चे जां नेईं पढ़न अज्जकलै दे बच्चे न तुसेंगी पता ऐ अज्जकल दे बच्चे जे कि इक दुए गी दिक्खियै ओह्का आखदा एह् पढ़ी गेआ अ'ऊं पिच्छें रेही गेआ एह् पढ़ी गेआ अ'ऊं पिच्छें रेही गेआ इस कारण गोरमेंट स्कूल कोई पढ़ाई नेईं ऐ साढ़ा टैम हा दिक्खो अस पढ़दे हे पढ़ना मोए सिर हा पढ़ाना औना मास्टर ना उनेंगी लालच होंदा हा अपना कुसै बच्चै कुसै कशा ककड़ियां मंगु उड़नियां कुसै कशा मरुद मंगु उड़ने कुसै कशा किश मंगी उड़ेआ कुसै कशा किश मंगी उड़ेआ जां आम बच्चें गी लेई आए तुस अस बी जंदे असें बी बसोतें गी हां भई असें पढ़ना असें पढ़ाना मास्टरै असेंगी साढ़ा कशा एह् मंगना कल एह् मंगे दा असें बी घरै आह्ले गी आखना मास्टर मरुद मंगा दा कदें ककड़ियां मंगा दा असें बी लैनियां देनियां उ'नेंगी सनाना एह् लैओ भई असें आखना असें पढ़ाने असें पढ़ना पर गोरमेंट नेईं पढ़ांदे हे स्कूल नेईं पढ़ांदे टीचर जेह्दे कारण अस अपने बच्चे जेह्के प्राइवेट स्कूल छोड़ने पौंदे न मजबूर होना करदे न होइयै मजबूर होई जन्ने आं अस प्राइवेट छोड़ने पौंदे बच्चे असें नेईं नेईं ओह् पढ़ांदे ऐ ना मास्टर जियां हून दस बजे जियां हून ठंड आवा दी ठंडू च दस बजे स्कूल लग्गने ते उनें ग्यारह्ं बजे गै पुज्जना स्कूल फ्ही काह्लु पढ़ाना उनें ते काह्लु केह् करना अपना अपना लालच होंदा मास्टरें गी मास्टर कोई थोह्ड़ी सोचदा कि हां भई बच्चें गी ते इन्ने पढ़ना जां इ'यां उ'नें अपने गै होई जंदे कदें ओह् केह् बच्चें गी किश आखा दे कदें ओह्की किश मंगा दे जां उं'दे कोलां किश किश मंगदे रौंह्दे बस इ'यै अ'ऊं इ'यै आखना चाहन्नीं कि हां भई कोई गोरमेंट कोई शैल कोई कम्म करै आइयै औन औन पुच्छन स्कूल औन हफ्तै पंदरां दिन चक्कर लान स्कूल औन पुच्छन कि हां भई तुसें दस्सो मास्टरें गी पुच्छन पुच्छना चाहिदा मास्टरें गी आइयै तुसें किन्ने बच्चें दे टेस्ट लैते किन्ने तुसें बच्चें गी पढ़ाया दस्सो कोह्का बच्चे गी किन्ने नंबर आए कोह्के नेईं किन्ने आए उ'नेंगी इ'यां पुच्छना चाहिदा उनेंगी आह्नियै छाप्पे लाने चाहिदे उनें आइयै गोरमेंट न छाप्पे लाने चाहिदे उ'नेंगी पुच्छना चाहिदा भई तुस सनाओ मास्टरें गी पुच्छना चाहिदा इ'यै कि भई सनाओ तुस किन्ने पढ़ांदे बच्चें गी किन्ने टैस्ट लैंदे किन्ने नेईं लैंदे न उ'नेंगी चैक करना चाहिदा आइयै औना चाहिदा स्कूलें च स्कूलें च छाप्पे मारने चाहिदे जेकर गोरमेंट स्कूल न केह् पढ़ाइयां नेईं हैन अगर पढ़ाई होंदी ही हून साढ़े गै बच्चे न कोई अट्ठमीं पढ़े दा कोई दसमीं पढ़े दा जेह्का साढ़ा टैम हा किश होर हा जेह्का अज्जै दा टैम ऐ एह् किश होर ऐ अज्जकल बच्चें गी दुए गी दिक्खी दिक्खियै इक पढ़दा दूआ आखदा असें बी पढ़ना ओह्का आखदा असें बी पढ़ना बस ग्रांऽ दे लोक न असें बच्चे किन्ने गै पढ़ाने न असें आपै बड़ी मुश्कलें कन्नै अपना टैम पास होंदा ध्याड़ियां लांदे न कोई एह् नी ऐ कि कोई नौकरियां खज्जल होऐ दे साढ़े बच्चे बी अस एह् चाहन्ने कि जियां अस खज्जल होए दे इयां साढ़ै बच्चे खज्जल नेईं होन उ'नेंगी बी उनेंई बी असें बी बच्चें बी बच्चें गी होंदा गै ऐसा कोई सारे इयै सोचदे कि हां भई साढ़े बच्चे पढ़न लिखन कोई अच्छी नौकरी लग्गै इं'दी सारे इ'यै सोच होंदी ऐ साढ़े जेह्के ग्रांऽ दे स्कूल न इत्थें टीचर नेईं टैमे दे औंदे नेईं बच्चें गी पढ़ांदे नेईं किश अपना औंदे दस बजे औना ग्यारह् दस बजे स्कूल लगदा ग्यारह् स्कूल पुज्जना उनें ते किन्ना गै बच्चें गी पढ़ाना ते किन्नै गै केह् करना असें केह् जानने न गोरमेंट बड़े अच्छे अच्छे कम्म करा दी ऐ बड़े स्हेई स्हेई कम्म करा दी ऐ इ'यै कम्म करन इयै नेह् औन स्कूल औन स्कूल चैक करन इ'यै मास्टर गी बच्चें गी पढ़ांदे जां नेईं पढ़ांदे न केह् करदे न केह् नेईं करदे जियां जियां टैस्ट लैंदे न बच्चें दे उनेंगी चैक करन सारें गी पुच्छन हां भई सनाओ कि केह् पढ़ेआ केह् नेईं पढ़ेआ असें इ'यै आखना चाहन्नीं आं में कि हां कि गोरमेंट गी एह् आखना चांहन्नी कि हां भई दिक्खन आइयै स्कूलें आइयै दिक्खन चैक करन कोह्का बच्चा पढ़ा दा कोह्का नेईं पढ़ा दा कोह्का टीचर पढ़ांदे बच्चें गी कोह्का नेईं पढ़ांदा में इ' यै आखना चाहन्नी आं कि गोरमेंट आवै छापै मारन आह्नियै बच्चें दा दिक्खन आह्नियै स्कूलें स्कूलें दिक्खन चैक करन आह्नियै भई पढ़दे ग्रांऽ दे हून ग्रांऽ च इन्ना असेंगी इन्ना टैम नेईं लगदा अपने बच्चें गी अस दिक्खचै पढ़दे जां नेईं पढ़दे असें घरै दे गै कम्म होई जंदे अपनी खेतीबाड़ी बी करनी डंगर डुंगर बी रक्खे दे होंदे हे सारा कम्म करन होंदा अज्जकल ओह् जमाना नेईं रेह्दा ऐ अज्जकल इक बच्चा पढ़दा ते दूआ आखदा में पढ़ना मेंं नुआढ़े कोला बेशक अग्गें पुज्जी जां सारें दे इ'यै बिचार मां प्यौ दे इ'यै ख्याल होंदा हां भई मेरे बच्चा बी पढ़ै मेरा बच्चा बी नौकरी करै कि हां भई सारें दी इ'यै नेही सोच होंदी ऐ अस बी इ'यै चाहन्ने कि साढ़े बच्चे बी मतलब ठीक पढ़दे हे जां अज्ज किसी उनें ध्याड़ियां लानियां हियां गोरमेंट गोरमेंट स्कूलें शैल पढ़ांदे हे उनें कैह्सी अज्ज ओह् करनियां हियां